औ हेल' ओइ एह नों काजलगावसिम सौफैबाय लामायाथ' दा ओइ दमगाव बै माबायाव एसे गाज्रि ओमफ्राय बैनिफ्राय मोजाङानो जाजोबाय आमफ्राय नै नोङो फैयोब्ला माजों फैयो अट'बो दं उइनगार दं ओमफ्राय माबा मिनि बास दं नों माजों फैयो अट'आ ए फनसास थाखा लायो जोंनि बे ओरै बेंथलसिम औ बेंथल बाजाराव ओंखारफैदो ओमफ्राय ओरै ससेया दालां दङ आमफ्राय बेयाव एसे गाज्रि दं लामाया आमफ्राय बेखौ बारबा ओरै मोजां मोनगोन ओरै दालांजों हाबबोदो नोङो हाबबोनानै ओरै गामि बिथोरजों हाबबोदो आमफ्राय ओरै गिदिंब्लानो आंखौ मोनखासिगोन ससे फैब्लानो औ थाबायनोबो नांगोन दा बे लामा गाज्रियाव नोङो थाबायनांगोन ना दे नोङो फैगौमानि एक घन्टासो जा जाबावगोन एक घन्टा जागोन आमफ्राय ओरै बिहारि फाराथिं ओरै हाबदो ओरै ससे बाजार माबाखौ थाबायबोदो आमफ्राय आरो बे ससेयाव नोङो फिरफिलि लाब्लानो जाबाय फिरफिलिया बिस दस थाखा बिस थाखा लागोन ओरै हाबबोब्ला गामि गेजेरसिम बिसिमल' फैदो औ औ जायखिया नों फैग्रोदोल' औ दे नोङो दा अबेसिम सौफैखो आयौ दासो खदमथलि दे खदमथ'लि मोननानै आर ओरै दमगाव मोनबोबावगोन नोङो दमगाव मोनब्ला ए दे बै ससेया मोजांखा लामाया ओमफ्राय बै ससेयासो गाज्रि दमगाव दंबावो अन्थाइबारि दंबावो आमफ्रायसो बेंथल दंबावो औ औ फैनानै फन हरदे आंनो